मोबायल हो एक असो तंत्रज्ञान आसा जाणें सगळ्याच्या जिवनांत बदल केला आनी हांणी म्हज्याय जिवनांत खुबसो बदल केला मोबायल हाचेर खुबशी अशी म्हायती मेळटा जाचे करून तुमच्या कामाचेर आनी जिवनाचेर बी खुबशे प्रभाव पडटा जिवनाचे प्रभाव म्हटल्यार तुमची हेल्ताची गोश्टी ऑर एल्स तुमचे खंयचेंय इनफोमेशन वस्तूची इन्फोर्मेशन जी लागता ती तुका मोबायलाचेर जी सर्वीस प्रोवायड केल्ली वता ताचेर मेळटा कामाचेर हाचो खुबसो बरो उपयोग जाता जसो की खंय तुमी पयस गेल्ले जाल्यार तुमकां आपल्या घराच्या लागीं इनफोमेशन दवरपाक मेळटा ऑर एल्स फोन करून सांगपाक मेळटा की खंय पावलां कितले लेट जातलो हाचें इन्फोमेशन दवरपाक मेळटा दुसरें करून खंयच्याय एमरजंसी वेळा कोणाकय जर लागीं कोणय तुमचें लागीं नासलो जाल्यार कोणाकय फोन करून इनफॉर्म करपाक मेळटा की आपल्याक एमरजंसी आसा जे करून फोन हें तुमकां इजी करता की बेगीन सांगपाक आनी बेगीन सर्वीस मेळपा खातीर फोनाचे आतां खुबशे प्रभाव आसा म्हटल्यार जे बरे प्रभाव म्हटल्यार आमकां खुबश्यो गजाली ज्यो आसात त्यो बऱ्यो मेळटा सर्वीस मेळटा इन्फोमेशन मेळटा दुसरो वायट प्रभाव म्हटल्यार मोबायलान आमचे खुबशे टायम वता जाचे करून आमी आपलो टायम जो आसा बरें हातूंत घालपाक मेळना जो करून आमी बरे कडेन सेव करपाक जाय हे तेजे वायट प्र प्रभाव आसा